आं माब्लाबाबो जुनियायै भलुन्टियारिंनि थांखि लानानै एबा जायखिजाया राहाजों होफिन्नो थाखाय दावबायनो मोनाखै नाथाय आं सानो जे आं बेफोर खाबुखौ इउनाव मोनगोन आं जुदि बे खाबुफोरखौ मोनोबा आं मोजाङैनो मोजां बेखौ फुरा खालामगोन आरो भलुन्टियारिंनि थाखाय आं थांगोन आरो जायखि राहाजों आं थांनानै गुबुनखौ सिबिगोन बेनो आंनि थांखि इउनाव आं बे थांखिखौ फोजोबनो होगोन आं मिजिंथियो